एँड्रिया सुवारीस जॉनलन डिसा ऍलरॉय मास्कारेनस रिवा पिरेस कॅन विख्यानी रोहन नायक निखील आडपयकर रघुवीर शिरोडकर केशव नायक सागर माने सुरज कारेकर विष्णू शेटकार परेश निलेश उमेश सुरेश लिरा गोम्स फातीमा डिसूझा भानूमूर्ती ऍन्थोनी रोड्रिगीस एनसन आलबुकेर्क लविना फेर्नांडीस कृष्ण कुमार बांदोडकर भक्ती कुडणेकर सोनाली गांवकर